औ बुं नोङो दाख्लैसो सुथिखौ लाखांबायमोन दा बारे बारे बोरै सुथि होजाबाय थानो दे दा एदथ' असुबिदा जादोंबालाय दे नोंनि बै फिसाज्लानि प्रेसक्रिप्स'नफोरखौ डक्ट'र नायजानायनि प्रेसक्रिप्स'नफोरखौ लानानै फैनानै एप्लिकेसन लिरनानै लानानै फैबानो जाबाय

ओमफ्राय मा बुंदो दे

दे होमबा थांथ'नो हायाबा नोंनि बे डक्ट'र नायजानाय आरो प्रेसक्रिप्स'न बेफोरखौ मोजाङै नायनानै मोजाङै लिरनानै लानानै माने एप्लिकेसन लानानै लिरनानै फैदो आरो जोंहाबो गोजौआव इनफरमेसन हरनांगौ जायोना दाना अनेक ओं अनेक माबा जायो आजिखालि नायफैयो इनकुवेरि जायो औ औ दे होमबा जासिगोन नोंनि बे बुस्थुफोरखौ एप्लिकेसन थेप्लिकेसनफोरखौ लानानै फैनानै नों गथायफैबानो जाबाय दे औ दे होमबालाय